हेलो पूर्णियामे घुमए लेल कोन कोन जगह छै कोन कोन मन्दिर छै

ओ पूरण देवी मन्दिरमे की की केना केना छै घुमए लए की की छै वहाँ सिटी काली सिटी काली मन्दिरमे की की मान्यता छै

हँ नहावै लए की छै हूँ

हँ यहाँ जे छै माता स्थानमे भी मन्नत पूरा होइ छै घुमएके रास्ता जे होइत छै कस्बोमे छै रानी सती मन्दिर ओहो बड़ा बढ़िआँ छै घुमैला देखैला छिऐ हुमाद भी जे छै लोक अपना आस्थासँ भी दए छै अपना शादियो बिआह होइ छै

हँ अपना नया साल भी मनावैला जाइत छै मन्नत जेकरा पूरा होलै ओ भी गेलए काली मन्दिर छै बलि उली भी चढ़ैत छै हँ

प्रसाद भी ओएह पर रहै छै सबचीज सब व्यवस्था रहैत छै ओतए मतलब मेला भी लागै छै